अ सारआ बड'लेण्ड निउसनिमोन ना आस्सा आस्सा नोंथांमोननि माबायाव एलएसियाव गोबां माखासे माबा जागासिनो दङ ऐ कानि सोमोन्दै बेखौ लानानै माखासे नोगोरारिफोरा खायसे खायसे माने दावराव दावसि खालामगासिनो दङ आरो माबा बन्जार सावलायनाय माबा माबि सावलायनाय जानानै दङो दामाने दाङाबाजिबो जानायनि लामायाव फैगासिनो दं आरोखि बिनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर मिथिबावदों नामा नोंथांमोना मा सानो बिनि सोमोन्दै मा खालामनाया मोजां जागोन

नंगौ सार नंगौ

नंगौ दे जागासिनो दं बेयो आस्सा आस्सा ओं बेबादिब्लाथ' माने थासारिया गोबां गाज्रि जागोन

आं सासे माने थागिबि नोगोरारि हिसाबै नोंथांनियाव मिथिनो लुबैदों आरो बे जुदि काखौ एमेन्डेमेन्ट खालाममारोब्ला माबाफोर खहाफोर जागोन नामा माबाफोर लाब जागोन सोरहाबा लाब जागोन सोरहाबा खहाफोर जागोन नामा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा

माने गोरलैयैनो थानो हानायनि मोनसे राहा

जायो जायो ओ ओ अब्लाथ' माने बुंनाय सार आस्सा आस्सा दे सार दे आङो बेखिनिखौ फोरमाय हरनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नङा होमब्ला दे दे दे जागोन दे दे थेंक इउ